पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह चोवीह जुलाई ॿ हज़ार चोवीह वीह सेप्टेंबर ॿ हज़ार वीह एकटीह जून उणिवीह सौ सतटीह सतावीह जनवरी ॿ हज़ार चोवीह